चित्तरकारी करना मिगी बचपन कोला गै शैल लगदा हा ते निक्के होंदे गै जिसलै अस कताबें गी रंग बिरंगे दिक्खदे हे ते मिगी एह् चित्तर जेह्ड़े हे एह् बड़े मनमोहने लगदे हे बड़े मन गी मोही लैंदे हे ते हून निक्के होंदे गै में बचपन थमां गै ओह् पैंसिल कन्नै ओह् निक्की निक्की पिक्चरेंगी ड्रा करना शुरू करी दित्ता ते उंदे च रंग भरदी ही ते ओह् रंग भरियै में चित्तर दिक्खदी ही ते ओह् मिगी बड़े गै शैल लगदे हे ते चित्तर इंया गै बस बचपन थमां गै एह् मेरा इंटरस्ट अग्गें बधदा गेआ बधदा गेआ ते अज्ज बी में उस चाल्ली दी चित्तरकारी नेईं करदी अपने मुताबिक जां जिन्ना हारी मिगी चाहिदी कुछ बी चित्तर कोई चित्तरकारी करने दा मन करै ते मे थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा ड्रा करियै ते उस चित्तर गी रंग भरियै अपने मनै गी खुश करी लैनी आं टेकनीक ऐसी कोई बी बक्खरी टेकनीक ऐ यूज़ निं करदी बड़ी सिंपल साद्दी ऐ पैंसिल कन्नै कोई बी पिक्चर लग्गे उसी थोह्ड़ा जेहा ड्रा करियै ते फिर पिक्चर भरियै करी लैनी बस इन्ना गै मेरे च ते अज्ज बी मिगी एह् करने दजा मन करदा ते जिसलै बी मेरा मन करै उसलै में

बक्खरी कोई निं यूज़ करदे आं अज्ज इयै चीज़ में अपने बच्चें गी बी सखानी मेरी गुड़िया मेरी बेटी बी बड़ा शैल करदी ते मेरा मन बड़ा खुश होंदा ते चित्तरकारी ओह् मेरे कशा बी शैल ड्रा करियै ओह्दा इंटरस्ट ऐ कि में जेह्ड़ी चीज़ ऐ ओह् नेईं करी सकदी ओह् मेरी बेटी च ऐ में इन्ना गै बड़ी सारी चीज़ां मिगी इसलै लगदा कि चित्तरकारी आह्ला मिगी लगदा कि मेरी बेटी च बी मेरी धी च बी इस चाल्ली दा गुण ऐ में अज्ज दा जेह्ड़ा समां चला दा ओह् ते बड़ियां सारियां स्हानू अज्ज बाजार मार्किट च जाओ ते सबकुछ मिली जंदा प्लोटफार्म मिगी लगदा कि शैल चाल्ली मिली जंदा टेकनीक जां पेंटिंग्स बुक जां स्टार्टिंग प्वाइंट च असेंगी पेंटिंग कियां करनी चाहिदी हर चीज़ अबेलएवल ऐ बाजार च असएंगी आराम कन्नै इस च इस चीज़ गी अस शैल बधाई सकने ते एह् चीज़ अपनी बेटी दे इस चज्ज गी ओह् इस कम्म च अग्गें मते कोला मता अग्गें बधै में उसी इस प्लेटफार्म उप्परा उसी कुदै मुकाम उप्पर पुज्जां